और ठीक है ठीक है मिस्टर भरूचा कहाँ से कहाँ कहाँ जाना है मतलब तो रिजब रिजर्व आएँगी कि से

वही मैं पूछा ना कि रिजब आएँगी की भाड़ा से आएँगी तो थ्री रिजब मान के ले दस लोग है ना हाँ हाँ समझ रहे हैं दर्शन करना है हाँ दर्शन करना है ना वैसे तो तो मान के की पच्चीस छब्बीस सौ रुपया आएगा दस लोग दस लोग है ना मतलब दस लोग ज्यादा नहीं बता रहे हैं ठीक ठाक है मतलब चलिए भाई कुछ कम कर दीजिएगा और क्या दो हजार दे दीजिएगा

दो हजार देंगे या हाँ दो हजार देंगे आपको पूरा घुमाएँगे अष्टभुजा हो गया काली खो हो गया विंध्याचल हो गया सीताकुंड हो गया बढ़िया सीटें भी है हाँ हाँ एक दम बकायदे अब भाई मैं ड्राइवर हूँ हमारी गाड़ी गाड़ी में जो व्यवस्था रहेगी वो मैं दूँगा आपको पूरा और क्या नहीं नहीं नहीं हमारी गाड़ी है ऐसी है कि दस लोग पड़ सकते हैं

हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अब देखा अब पच्चीस सौ बोले तो आप बोले दो हजार तो दो हजार कर रहे हैं तो दो हजार दो हजार में आपको पूरा पूरा दो हजार में आपको पूरा घुमाऊँगा ना पूरा हर जगह ले जाऊँगा लग्गे लग्गे अरे दर्शन करने में दर्शन करने में भी समय लगता है आधा घंटा एक घंटा लगेगा अब मेरा देखो समय जाएगा पूरा सूबह सूबह सुबह से निकलेंगे तो पूरा तब मालूम चलेगा शाम तो हो ही जाएगा रात तब फिर कितनो में त मेरा तो हम्म कितने में त मेरा तो

ठीक ठीक है नमस्कार नमस